पहिरीं जमाने में डांस करण खे सुठो न मञियो वेंदो हो सोचींदा हुआ त डांस सुठे घर जा ॿार न कंदा आहिनि ऐं सुठे घर जे ॿारनि खे डांस न करण घुरिजे पर हाणे हीअ डा सोच बदलिजी वई आहे वॾे वॾे डांस प्रोग्रामनि में ॿा ॿार पंहिंजे डांस जो प्रदर्शनु करे इनाम था वठणु पुराणी डांस शैली क्लासिकल हुई ऐं अजकल्ह डांस जा घणेई रूप थी विया आहिनि अजकल्ह समाज शौंक़िया डांस करण वारनि ज़ाइफ़ुनि जो समर्थन कंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे अॻिते वधण लाइ हिमथ ॾींदा आहिनि पर कुझुु साल पहिरीं ताईं जाइफ़ुनि जो डांस सुठो न सम्झंदा हुआ इन करे घणण महिला कलाकार अॻिते वधण खां पुठियां रहिजी विया आहिनि